प्रेजेन्ट गभार्नमेन्ट हिसाबैथ' बाह जिथुनाखि दानि सोलोंथाइ खान्थिखौ इमप्रुभ खालामनायाव बा जों माखासे गभार्नमेन्ट लेभेलनिफ्राय बुहुथखिनि स्पनसार्डफोर जों मोनदों नाम्बार वान स्टुडेन्टफोरनो फ्रि साइकेल होयो मिड दे मिल होयो जानाय होयो फरायसाफोरनो मोनसे हेल्प एन्ड फुड मोनसे हाइजेन मेनटेइन खालामनाय जायो आरो बेजों लोगोसे स्कुल साराउन्दिं देभलब खालामनो थाखै गभार्नमेन्टनिफ्राय मा खालामनाय जायो होमबा मेसिलियास मोनसे मा होनदो थाखा फैसाफोर हरनाय जायो नाम्बार वान एसएमडिसिनि फाण्डआव स्कुल फोसाबनाय मालाबा टिसार गैया हाजिरा लानो गोनां जानाय हमना लाह फोसाबनाय बेफोर बायदिनि थाखै मोनसे मा खालामनाय जायो गभार्नमेन्टआ फरायसालि मोनफ्रोमावबो मा खालामना हरनाय जायो मोनसे एसएमडिसिनो टुइनथिफाइभ थावजेन्ड बायदि हरनाय जायो थिन नम दुइ नम्बर खोथाया जाहैबाय मिद दे मिल फरायसाफोरनि थाखै फ्रि अफ कस्ट लेखा बिजाब फ्रि अफ कस्ट इउनिफर्म होह आरो बिदिनो माखासे गेम्स एन्ड स्पर्ट्सनि थाखै माखासे स्पर्ट्स मेटेरियेल्सफोर जेरै क्रिकेट बल क्रिकेट फुटबल बायदिसिना आरो बेजों लोगोसे फरायसाफोरनि मोजांनि थाखै माखासे जि सिन्था खालामबावो सरकारा जे हेल्थ मेनटेनेन्स माखासे प्रेक्टिसफोर खालामनाय जायो एसेमब्लिनि टाइमआव बेफोरनो एट प्रेजेन्टनि वार्कारफोरनि आरो माखासे बिसयआव जोङो साननो गोनाङा बेनो गभार्नमेन्टनिफ्राइ माइरंबो होनाय जायो दालि हरनाय जायो जायफ्रानाखि अंग'नाबायदि फ्रि नार्सारियाव फरायो बेसोर फरायसाफोरनि थाखाय गभार्नमेन्टआ माखासे स्किम्सफोर लानाय जादों आरो बेबायदिनो माखासे इलेक्ट्रिसिटिफोरनि थाखाय बिल कानेक्सटिभिटि आरो माखासे पेइनथिं नोंना अफिस मेन्टेनेन्स बेफोरनि थाखाय जे फैसाफोर हरो सरकारनिफ्रायनो हरनाय जायो आसामनि सोलोंथाइ खान्थिया बेबायदिनो गेजेरजों फरायसाफोरखौ बा फरायसालिखौ स्ट्रं खालामबोबाय थादों